मां नंढपिणु में जॾहिं इस्कूल में दाख़िलो वरितो हो त इस्कूल में पहिरें दर्जे में ई चित्रन में रंग भरण सेखारींदा हुआ ऐं उहे रंग बिरंगा चित्र ॾिसी मन खे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई ऐं ॾाढो वणंदो हो ऐं छो त ॿारनि खे रंग रंगीला चित्र ॾाढा वणंदा आहिनि मूंखे नंढपिणु में ई इस्कूल में रंगीन पैंसिलूं मोम जूं पैसिलियूं ॾिसी ॾाढियूं वणंदियूं हुइयूं तॾहिं खां ई मूंखे चित्र ठाहिण लाइ इच्छा थींदी हुई तॾहिं खां ई मूंखे चित्र ठाहिण जी इच्छा पैदा थी मुंहिंजो मनपसंद कलाकारु उहे आहिनि जेके असांजा सिंधीयुनि जा संत जंहिंजो नालो आहे संत कंवरराम साहिब उनजी मां तव्हांखे छा आखाणी करे ॿुधायां हूअ त भगत अहिड़ा हुआ जेके ॾिसी सभु सभिनि जी हूअ इच्छाऊं पूरी कंदा हुआ अहिड़ा सुठा संत हुआ असांजा मनपसंद कलाकारु त उहेई आहिनि संत कवंरराम साहिब जेके भगत विझंदा हुआ